पानी को हम शुद्ध करने के लिए उसमें फिटकरी डालके हम ज़्यादातर पानी को शुद्ध कर लेते हैं और पानी के लिए एक पानी की दवाई भी आती है जो वह मैं कम डालती हूँ पर ज़्यादातर लोग वह भी यूज़ करते हैं पर मैं ज़्यादा फिटकरी का ही यूज़ करती और पानी छान के ही भरती हूँ मैं अच्छे से पहले कपड़े से पानी जो जिस लाइन से आता है उसपे कपड़े से बांधती हूँ फिर उसके बाद में पाइप छलनी से छान के फिर ही में पानी भरती हूँ और फिर उसके बाद उसमें फिटकरी डाल देती हूँ